बिजली मनुष्य लेल श्राप अछि तऽ बिजली वरदान सेहो अछि आ वरदान अछि तऽ जखनहि एकर दुरूपयोग कयल जाए तऽ ई श्रापमे परिवर्तित भऽ जाइए बिजलीके खतरा मेसँ एकटा अछि बिजलीके झटका जे विद्युत धाराके सम्पर्कमे जँ यदि कोनो व्यक्ति या कोनो प्राणी अगर अबैए तऽ ओकरा बिजलीके झटकाके एहसास होइत छै आ एकरासँ बचबाक लेल जकरा बिजलीके झटका लगलै ओकरा अपने आपके जहाँ तक भऽ सकैए तुरन्त शान्त भऽ जयबाक चाही आ तुरन्त ओ बिजलीके सम्पर्कसँ हटयके कोशिश करबाक चाही आ ई बहुत महत्वपूर्ण अछि जे ओ शान्त रहय आ जतेक जल्दी भऽ सकय ओ धाराके धाराके श्रोतसँ दूर रहयके प्रयास करय बिजलीके खतरामेसँ एकटा अबैत अछि बिजलीसँ लगयवला आगि आ ई आगि तखन लगैए जखन उपकरण वा कोनो वायरिंगके रख रखावसँ ठीकसँ नहि भऽ कऽ ओकर आउटलेट आ ओकर उपकरणसँ के चिङ्गारीसँ धुआँ निकलत लगै निकलय लगैए एहिसँ बचबाक लेल हमरासभकेँ ओ क्षेत्रकेँ तुरन्त खाली कऽ देबाक चाही अग्नि सहायता दलकेँ कॉल करबाक चाही आ अपनेआप जे छै आगि मिझबयके कोशिश नहि करी तऽ ठीक रहत आ विद्युतके खतरामे सँ एकटा अबैत अछि विद्युत बिस्फोट जे प्रायः आसमानसँ सेहो अबैत अछि जे जखन पानिक बरसातक मौसम हुए तखन ई बिस्फोट प्रायः होइए कोनो गाछ अथवा कोनो इमारतपर जे छै ई देखय लेल भेटैए आ कहियो कालके ई जमीनसँ सेहो सर्किटके रूपमे ऊर्जा रिहाइएआ ओहिसँ होइये विद्युत बिस्फोटके कारण ई भऽ सकैए जे विद्युत कनेक्शन क्षतिग्रस्त कोनो विद्युत इन्सोरेशन बहुत अधिक बिजलीके साथ सर्किट आ दोषपूर्ण विद्युत वायरिंग ई कारण भऽ सकैए विद्युतक बिस्फोटके वा बिस् विद्युतके आगि लागबाक कारण सेहो भऽ सकैए